हम लोग मछली पकड़ते हैं तो कोई त्यौहार नहीं करते हैं मछली पकड़ने जाते हैं तो अच्छा से पकड़ते हैं ले जाते हैं चारा ले जाते हैं जाल ले जाते हैं उसको अच्छे से मारते हैं लाते हैं पकड़ के कोई आदमी है ऐसा जे बंसी ले जाते हैं पकड़ने के लिए उसमें चारा भी ले जाते हैं कोई ऐसा आदमी है जो जाल से मारते हैं कोई ऐसा आदमी है जो नाव पर चढ़ कर मारते हैं कोई ऐसा आदमी है जो हाथ से भी मार सकते हैं कोई ऐसा आदमी है जो टुईया से मार सकते हैं कोई ऐसा आदमी है जो जाल खिरा के भी मार सकते हैं लाते हैं तो अच्छे से रखते हैं मछली को चारा देते हैं सुरक्षित से रखते हैं मछली को कोई त्यौहार नहीं मानते हैं मछली से मछली से अच्छे रखते हैं मछली मारकर लाते हैं तो अच्छे से रखते हैं मछली मार के लाते हैं तो उसको चारा भी देते हैं रखते हैं अच्छे से बहुत लोग मारने जाते हैं तो उसको चारा ले कर जाते हैं मारने उसको खिलाते हैं रखते है सुरक्षित रखते हैं पानि पिलाते हैं उसको पोषते पालते हैं मछली को उसको बारा करते हैं पोस के उसको बहराते हैं अच्छा से रखते हैं पानी बदलता है उसको खाना देते हैं उसको साफ़ सफाई करते हैं उसको सुरक्षित से रखता रखता है मछली को हम लोग मछरी मारते हैं तो कोई त्यौहार नहीं मन मनाते हैं कुछ भी नहीं करते हैं मछली को अच्छे से लाते हैं तो घर में रखते हैं खाना देते हैं चारा भी देते हैं उसको कितना लोग हैं जो बंसी से मारते हैं कितना लोग हैं जो जाल से मारते हैं मछली को उसको खाना भी देते हैं मारने वाले लोग जो है उसको अच्छे से रखते हैं मछली को पोसते हैं उसको रखते हैं पिंजरा में मछली को पानी बदलता है खाना देता है उसको साफ सफाई करके रखता है मछली को बड़ा करते हैं पोस कर